हुन जियां सांबा च ते इन्ना कुश है नी ऐ धर्मशाला बगैरा ते साढ़े इध्दर जियां उत्तरवैह्नी होई उप्पर जां परमण्डल ऐ उत्थें लोग आंदे ते उऐ सराईं सरुआं निक्कियां निक्कियां बनी दियां उत्थै गै रौह्ंदे हुन जें मन्दर ऐ मन्दर बिस्तरा पाईउड़दे ते मता कोई बाह्रा दे लोक ते आंदे नी हुन जियां दो त्रै इत्थें सोआंके मेला लगदा ते उत्थें लोग आंदे ते अपनी अपनी गड्डियां उऐ लेइयै आंदे जेह्ड़े रेही सकन ते अग्गे पिच्छे आह्ले घर न ओह् इयां धर्मशाला ते नेईं ना होटल बी नी ऐ पर लोक इयां इक ओ इयां आखदे नी भला हिमैनटी ताईं देईउड़दे इक इक कमरा लैओ भला रेही लैओ इत्थे इक दो दिन ताईं जां इत्थे आशर्म न कुश हने दे हुन जियां राधास्वीमी कन्य आशर्म ऐ उत्ते लोक दोई उड़दे कमरा लोई लैंदें उत्तें थल्ले बिस्तरा पाइयै रेही लैंदे ते हां जेल्ले इध्दर उत्तरवैनी न्होंन आंदे मस्सेआ मुस्सेआ ते तां लोग अपनी गड्डियें चा आंदे रौंह्ंदे ते चली जंदे इयां इन्ना कोई ओह् है नी इद्धर दा कोई घर देना जें गैस्ट हाऊस इयां करियै इयै थोह्ड़ा हारा अग्गे पिछे लोग आंदे जेल्ले अपने घरा बिस्तरा लेआए दे होंदे उत्थे गै पांदे ते उत्थे गै सेई जंदे जिध्दर हुन जियां हुन उत्तरवैनी ऐ ते लोक न्हांन जंदे ते सवेरे पंज छे बज़े जां चार बज़े केई लोग चार बज़े बी पुज्जे दे होंदे केई लोग इक दिन पैह्लैं चली जंदे तो उध्दर कन्नै मन्दर ऐ त्रै चार मन्दर न उत्थे इयां ते बत्थेहरे मन्दर न पर रौह्ने आह्ले त्रै चार मन्दर न ते उध्दर गै बिस्तरा बुस्तरा पांदे ते उध्दर गै सेई जंदे फिर उध्दर गै कन्ने रुट्टी कन्नै लंग्गर होंदा उत्थे उध्दर गै खाई लैंदे ते हुन कोई इयां बाह्रा दा कोई ते खास आंदा नी ऐ इयां कि भला बड़ी गै बड्डी जगाह् ते ओह् दिक्खन आवै इयां कन्नै आह्ले स्टेटें चा जियां पंजाब दा आईये हिमाचल दा आईये ते हां जम्मू दा लोग आईये उयै थुड़ी हारी जगाह्ं जेह्ड़ियां हैन घूमन आंदे ते ओह् अग्गे पिछे जेह्ड़े घर होंदे उनें उयै देई उड़दे कोई इयां कोई खास रैंट बी नी ऐ इयां कोई दिंदा चार सौ पंज सौ रपेआ देईयै ते ओह् रेही लैंदे मज़े कन्नै तो अगर कुसै ने लम्बा रैह्ना होऐ ते फिर ओह् परमानैंट लेई लैंदा ओह् कुसै दे घर दा कोई इयां कमरा जां ओह् रैंट पर रेही लैंदा पर इयां कोई खास कोई आखो रोज़ कोई आवै ते ओह् रवै इयां कोई आंदा नी ऐ